आखिनाय एबा गाब सावगारि सोरजिनाय बायदि आरिमुफोरखौ जागायजेनाय गथ'फोरनि थाखाय थि बैसोआ जेब्ला एडमिशन लाजेनो ब्रै बोसोर जानायजों लोगोसे एडमिशन लाजेन्नाय समनिफ्राइनो सावगारि आखिनाय एबा सोरजिनाय फोरखौ बे गथ'आ मोजाङैनो आखिलाङो सोलोंलाङोब्ला बे गथ'आ उनाव सासे मोजां सावगारि आखिग्रा सोरजिग्रा जाहैनो हागोन